हमारी पसंदीदा किताब जो है इंजीनियरिंग मसीन है और मैं एक इंजीनियर हूँ और मुझे उसके बारे में अच्छे से पता है क्योंकि मुझे शुरू से ही मसीन के बारे में जानने की उत्सुकता रही थी इस वजह से मैंने इंजीनियरिंग फील्ड का ही मैकेनिकल का फील्ड चुना था और उसकी जो बुक थी इंजीनियरिंग मसीन वो मुझे अच्छा लगा क्योंकि वो किताब एक ऐसी किताब थी कि जो उसमें एक छोटे से छोटे मसीन के बारे में मुझे बताया गया और जिससे कि मुझे रोचक मुझे उसको जानने में लगा और उस किताब से मैंने बहुत कुछ सीखा जैसे कि आपका चाहे वो किसी बाइक का इंजन हो चाहे किसी मोपिंग सेट का इंजन हो चाहे बस का इंजन हो चाहे किसी भी ट्रक का इंजन हो उस किताब के बारे मैंने सभी इस लिए मैंने सीखना चाहा या बताना चाहूँगा सब को क्योंकि जो आज के जो लोग जो जो कुछ भी है सारे लोग को इच्छा रहता है कि नहीं मैं बाइक चलाऊँ या कार चलाऊँ या कुछ भी हूँ जो चलाते हैं तो उनको कम से कम इतना नॉलेज होना चहिए कि अगर कुछ भी अगर ऐसा हो जाए तो वो बाइक को कहीं पर भी खड़े कर के या गाड़ी को किसी को भी ठीक बता सके कि हाँ ये मेरा चीज़ ख़राब हो गया इसके बारे में जान सकें और मैंने इस मैंने अपने दोस्तों और अपने घरवालों को भी या अपने फ्रेंड्स को भी बताया था कि ये किताब ऐसी है मुझे इसमें ये सब जानने को मिला कोई भी अगर मुझसे पूछता भी है कि भाई मेरा ये बाइक ऐसी है मैं कौनसी बाइक लूँ या कौनसी मसीन ख़रीदूँ मैं अपनी जानकारी के हिसाब से क्योंकि मैंने जो बुक जो पढ़ी है उसके हिसाब से मैं उनको अच्छे सजेसन देता हूँ की भाई आप ये बुक पढ़ आप ये चीज़ ऐसा कर सकते हो क्योंकि मुझे ये चीज़ मुझे उन से उनको जानने को मिला और ये चीज़ मैंने उस किताब से ऐसे की जो कि मेरा पसंदीदा वन ऑफ द बेस्ट बुक में से मैं उसे मानता हूँ जो कि मेरा इंजीनियरिंग मसीन का वो बुक है और मैं उसे अच्छे अपना मानता हूँ और मैंने उससे बहुत कुछ सीखा है